سر میری جو سلیکشن یہاں پہ ہوئی تھی یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی میں میں ہی یہاں پہ رہ رہا تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو پانی کا سب سے زیادہ ایشو تھا پانی بہت خراب تھا چوںکہ جس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ کافی لوگوں سے گفت و شنید کی لیکن مجھے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں کہیں پہ کسی ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جاؤں وہاں پہ اسکین کیئر وغیرہ کرواؤں تو لوگوں کے کافی پوچھ تاچھ کے بعد میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے میری جو ہے بالوں وغیرہ کی دیکھ بھال کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو آپ کے بال جو یہ گر رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے وہ ہے یہ یہ آپ کا جو ہیئر لاس ہو رہا ہے وہ اس پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے باضابطہ طور پر آپ کو پی آر پی کرنا پڑے گا تو سر میں اس کے پاس گیا تو میں نے وہاں پہ تقریباً لگ بھگ چار پی آر پی کروائی ہیں تو پی آر پی کروائی ہیں پی آر پی کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ایک شیمپو دیا جو تقریباً اس کی قیمت تھی لگ بھگ پندرہ سو سر میں نے وہ اس شیمپو کو تقریباً چھ مہینے تک میں نے لگاتار یوز کیا یوز کرنے کے بعد جوں جوں اس شیمپو کو میں یوز کر رہا تھا تو وہ شیمپو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے بال جو ہے مطلب جھڑ رہے تھے سر شیمپو کا ابھی نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے البتہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ شیمپو نہایت ہی ایک گھٹیا قسم کا شیمپو تھا جو مطلب کیا کر رہا تھا اس کی وجہ سے اتنے پہلے میرے بال نہیں گر رہے تھے جو اس کی وجہ سے جو ہے میرے بال گر گئے جی اس کے بعد کافی ساری دوائی اور میڈیسن وغیرہ تھی وہ شیمپو کے ساتھ ساتھ جی ایک دوائی میرے پاس ہے ڈاکٹر یہ پروپیسول شیئر تھراپی کہ جی جی یہ جو دوائی تھی یہ منٹا پرو یہ دوائی تھی یہ میں لگاتا تھا لیکن یہ شیمپو کے ساتھ ہے شیمپو جب شیمپو سے سر کو دھونے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کا یوز کرتا تھا لیکن بد قسمتی یہ رہی کہ میرے بال جو ہے بالکل گر گیے ختم ہو گیے ہیں تو لہذا یہ شیمپو جو ہے بالکل بیکار اور گھٹیا قسم کا شیمپو تھا شکریہ